ہاں میں تو اکثر ریاست اور اس کی فلاح و بہبود کی سیاسی خبروں میں دلچسپی رکھتا ہوں اور یہ کرنٹ افیئر وغیرہ ان پہ اتنا توجہ نہیں دیتا میں اور ان میں پڑنا بھی نہیں چاہیے آدمی کو آدمی کو کہ کیا ہے کسی کے میٹر میں پڑکے خواہ مخواہ وہ تو جو ہونا تھا ہوا اب اس کا جو فیصلہ ہونا ہوگا ہوگا چاہے وہ کہیں بھی ہو آدمی کو چاہیے جو ریاست کے متعلق ہے اپنے کنٹری کے متعلق ہے اس میں فلاح و بہبود کے کیا کیا کار آمد چیزیں ہیں ان کے بارے میں خبریں سن لے تو یہ کار آمد ہو بھی سکتی ہے اس کے لیے بھی عمل کرے تو اس کے لیے بھی کار آمد ہوسکتی ہے لیکن ادھر ادھر کی خبریں کو فالو کرنا دیکھنا یہ بلا وجہ ٹائم کو ضائع کرنا ہے تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے آدمی کو جتنی دیر ادھر ادھر کی خبریں دیکھتے ہیں اتنی دیر ہم ان خبروں کو دیکھیں جن سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو حکومت نے کیا قانون قوانین لاگو کیے ہیں یا کیا کیا قوانین پاس ہوئے ہیں اور کیا ہوا ارریہ ریاست کے متعلق کیا کیا نئی خبریں ہیں کیا چیز کس چیز پر عمل کرنا ہے کس چیز پر عمل نہیں کرنا ہے ساری چیزیں ان چیزوں پر فائدہ بھی ہوگا ہمیں آگے چل کر اور ادھر ادھر کی بلا وجہ خبروں پہ نہ پڑیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں الحمدللہ ریاست اور فلاح و بہبود اور سیاسی خبروں میں دل چسپی رکھتے ہیں